कल्ह मां मिंत्रा तां पंहिंजे लाइ टॉप्स इयररिंग घुराया जेके तमामु सुठा निकिता आहिनि ऐं पाइण में बि एतिरा सुठा सुंदर था लॻनि पिया मां उहे पाए करे पार्टीअ में वयमि त जामु माण्हुनि उनजी तारीफ़ कई भई टॉप्स ॾाढा सुठा आहिनि इहे तव्हां किथां वरिता आहिनि त मां मिंत्रा तां घुराया हुया इनकरे उन्हनि खे उहो मां सजेस्ट कयो भई मां हिन मिंत्रा तां घुराया आहिनि ऐं उहे का ख़राबु न थिया आहिनि मां हाणे केतिरा दफ़ा उहे यूज़ करे चुकी आहियां पर सुठा जो सुठा ई पिया आहिनि मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त अहिड़ी सुठी शइ मूंखे मिंत्रा तां मिली आहे